तुमगे स्पेशलिटी किदें चिकना भितर आनीक नुसत्यान भितर बारीक नुस्तें किदें आसा लेपो सुंगटा वेल्ल्यो माणक्यो आसा तिसऱ्यो आसात कालवा बी गावठी पद्धतीन करतात कालवा नाल्यार तिसऱ्यो बी व्हडले नुस्तें किदें आसा इसवण चणक तामसो आसा गॉब्रॉ बी आमोय बी मेळटा आनी रवा फ्राय रवा तळून दितात काय मसालो लावन तळटात तव्यार तळटात काय कायली भितर चिकना भितर किदें आसा ड्राय चिकन केरला स्टायल चिकन आसा जाचेर कर्बिल मागीर हे बी घालता तें मिरसांग बी घालून करता तें गोवन स्टायल चिकन चिली करता तुमी तंदूर मेळटा सामके सूके जाता काय मातशे वोली आसता पुर्तूगेज स्टायलीन बी चिकन बी करता तुमी म्हळ्यार विंडालो नाल्यार काफ काफ्रीयल तुमगे स्पेशलिटी पुर्तूगेज स्टायल चिकन काय गोवन स्टायल काय नॉर्थ इंडियन स्टायल पूण लोक हांग किदें सोदतात सीजलर्स बी मेळटात नुस्तें भाजता असतना मातशे इसवणाचे बी कोपे मातशे दाट आसतात काय सामके पातळ आनी जर आता जर ऑर्डर केल जाल्यार कितलें वेळान मेळटले तुमी घर व्हरपा बी बांदून दितात